एह

बेखौनो

सिंग्रा दंमोन सिंग्रा उम गायखेर गोनां गोथाव फुदुंदो बाल जाग्राया बिदिनो सिंग्रा दङ ओमफ्राय नैहाय ओन्दैया मम' जानोनो मम'खौबो बानायहरदो मम'बो बानायखायो ना

औ जिरायसै माबा साहाखौबो गोथाव फुदुं सिंग्रा दाल औ दाबो जायाखै

खोनायाखै साहाखौ गोदै दाहो होनदां ओम गायखेर बह्रा होदो कापसेयाव बेसेबांनि फानो नोंसोरलाय साहाखौलाय एह जायो सिंग्रायाबो बानायदो बारा बानलु दाहो उन्दैया सिंग्रानि बानलुखौबो जानो हालाय लाङा मम'आवबो बारा बानलु दाहो एसे खम हो एकस्रा आर ओमफ्राय मिस्थिबो दङ ना

मिस्थि फन्द्रथासो सिंग्रा फन्द्रथासो जुनानै हरदो सिंग्रायाथ' एवब्रबनांगोनसो गोबाव जागोन थेवबाबो एवनानै हरबानो जाबाय औ उम सिंग्रा फन्द्रथा मिस्थि फन्द्रथा फेकिं खालायनानै हरफादो नआव लांफानो औ औ दे सावदो साहाखौबो लोंनो लुगैथारबायहाय जानायनि सिगां लों जानायनि सिगां लोंग्रोनसैसो नामाथाय साहाखौ उम औ उम ओन्दैयाबो नै खें खें जाथारबाय जानो लुगैथारबायनो मम'खौ उम दे अरजाया दे ने नेनोसै दसे औ

साहाफोरखौ साहाखौ बानायनानै हरग्रोदो लोंग्रोथारसां

उम दे

ओंखायनो एसे मोजांखौ लाखानांगौ खारिखरखौ बांद्राय दुरबल दुरबलखौ लाबाबो बिदिनो जायो नेनो बायो ना जाग्राफ्रा ओंखायनो एसे मोजांखौ लाखानांगौ एसे मोजांखौ लाखानांगौ होनदां खारिखरखौ उम हुम

दै लोंग्रोनसैहां दै हरग्रोदो दै लोंग्रोथारसां दै गांनायाबो हाला गरमजों जाबजों खाथा नेमखिबो सावोदां सावथ'याखै एह बेखौबो लांनांसिगोनहाय बेखौबो आदाकिजि आदाकिजि सुनानै दोनखादो बेखौबो उम दे दोनसै औ दे